ہیلو اولا ٹیكسی سے بول رہے ہیں جی بھائی میں یہ آپ كے ٹیكسی كو كینسل كرنا چاہتا ہوں كیوں كہ میں نے آڈر اولا اوبر جلدی كے لیے بک كیا تھا اور آپ غلط ٹائم سے آر ہے ہیں لیٹ آ رہے ہیں اسی لیے میں نے كوئی اور اولا اوبر بک كر لیا ہے مجھے ایمرجنسی كام سے جلدی جانا تھا اور آپ غلط ٹائم سے آر ہے ہو لیٹ آرہے ہو میں بہت دیر سے آپ كا ویٹ كیا آپ كا انتظار كیا كھڑا رہا لیكن آپ نہیں آئے اور پتہ نہیں كہاں كہاں بھٹک رہے ہیں ابھی تک آپ ٹائم سے نہیں پہنچے تھے اس لیے میں نے دوسرا كر لیا ہے اور میں آپ كا یہ اولا اوبر كینسل كرنا چاہتا ہوں تو اس لیے آپ اس كو كیسنل كر دیجئے كیوں كہ مجھے بہت ایمرجنسی كام سے جانا تھا اسی لیے میں آپ كا بہت دیر تک ویٹ بھی كیا انتظار كیا لیكن آپ نہیں آئے تو اب مجھے جو ہے اولا اوبر كینسل كرنا ہے آپ اس كو كیسنل كر دیجیے